असांजे गुजरात में टेक्नोलॉजी जाम हली रही आहे ऐं हीअ टेक्नोलॉजी जीअं समाजिक प्रभाव त थियनि त उन्हनि में बि चङी मददगार बणिजे थी अगरि ईंदड़ु टाइम में जीअं भूकंप थो अचे या फ्लड थो अचे त उन खे अवेयर करण लाइ सूचना टेक्नोलॉजी ज़रिए ॾेई ॾींदी थी वञे उन में कुझु न कुझु रिकॉड्स रिकॉर्डिंग्स करे या त कुझु न कुझु उन्हनि जा अवेयर चिठा ठाहे वट्सऐप मैसिजिस सां असांखे मोकिलिया था वञनि जीअं अॼुकल्ह जा माण्हू हितां जा माण्हू उन सां अवेयर थी सघनि नेता बि त नैतिकता मतिलबु आहे त जीअं इलेक्शन्स था अचनि त असांखे इलेक्शन्स लाइ पहिरीं मीटिंगुनि में वञिणो पवंदो हुओ त हितां खां फ़लाणो माण्हू हिन पार्टीअ द्वारा बीठो आहे हिन पार्टीअ मां इहो इहो सुविधाऊं ॾींदो जे हिन खे खटायूं था वोट ॾई हाणे टेक्नोलॉजी एॾी वधी वई आहे त उहे सभु मीटिंगूं टेक्नोलॉजी जे करे ऑनलाइन थियूं थियनि ऐं ऑनलाइन ॿुधायो थो वञे त कहिड़ी पार्टीअ खे पाण वोट ॾियूं त उन मां बाक़ीअ खे त फ़ाइदो थींदो पर सभु असांखे बि फ़ाइदो थींदो असांजो समाज त अॻियां वधंदो पर गॾ में असांखे बि अॻियां वधाईंदो ऐं ईअं हीअ टेक्नोलॉजी गुजरात में तमामु सुठो कमु करे रही आहे ऐं असां लाइ मददगारु लाइक असांजो सचो साथी बणिजी रही आहे जीअं हिकु दोस्त ॿिए दोस्त खे हमेशा अॻियां वधाए रहियो आहे तीअं साॻिए नमूने टेक्नोलॉजी असांखे पंहिंजो दोस्त सम्झी पाण सां गॾु अॻियां वधाए रही आहे ऐं असां ख़ुशि आहियूं त एॾे सुठे शहर में गुजरात में रहिया पिया आहियूं ऐं असां बि उन सां गॾु गॾु टेक्नोलॉजीअ सां गॾु ख़ुदि जे देश जी न पर ख़ुदि जी ख़ुदि जे समाज जी ख़ुदि जे कुटुंब जी तरक़ी करे रहिया आहियूं